अगर में अपरचुनटी दी गल्ल करां डांस गी लेइयै ते अपरचुनटी तो है सच इतनी इ'न्नी मिली नी हां जिन्ने बी कालेज दे फंक्शनस होंदे हे जियां स्कूल टाइम्स च फंक्शन होंदे हे ते उन फंक्शनस च मै जेह्ड़ी ही अपनी प्रफांमैंस दिंदी ही पार्टीस्पेट करदी ही डांसिंग आईटम्स जेह्ड़ियां बी होंदियां हां ते अच्छा लगदा हा कि कथक करना डांसिंग करना ते अपरचुनटी दी अगर कोई गल्ल करो ते ऐज़ सच इ'न्नी कोई अपरचुनटी नी मिली क्योंकि सिक्खेआ कोई स्पैशल ते टयूटर नी हा कोई कोरियोग्राफर नी हा सखाने आस्तै बस टी वी फोन दिक्खी दिक्खियै ई सिक्खेआ ते अपने कंफर्ट ज़ोन आउट आफ आउट साइड आफ माई कंफर्ट ज़ोन जेह्ड़ा ऐ ओह् में डांस नी कीता